جی ہاں کچھ آلات ہیں جنہیں میں اپنے ساتھ ہمیشہ ٹریلس پر رکھنے کو یقینی بناتا ہوں جیسے ٹائر پریشر گیچ ٹائر لیور اسپیئر ٹیوب بیچ کٹ ملٹی ٹول یا جے بی ٹیول اسی طرح بریک پیڈ اور ایلن رینچ وغیرہ ان سب چیزوں کو میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا یقینی بناتا ہوں اور میں سڑک پر موٹرسائیکل میں میکینکل مسائل ہونے پر ایسے اس کو سنبھالتا ہوں کہ اس کی دیکھ بھال میں تھوڑا کرتا ہوں بنیادی دیکھ بھال جیسے اپنی موٹرسائیکل کے ٹائر پریشر چین کی چکنائی وغیرہ اور بریک پیڈ کو باقاعدگی سے چیک کرتا ہوں پھر مسئلے کی نشاندہی کرتا ہوں کیا مسئلہ ہے فلیٹ ٹائر یا کچھ زنجیر وغیرہ ٹوٹنے کا تو وہ مسئلہ نہیں ہیں اور اور بھی ساری چیزیں ٹولز اور اسپیئرز کا استعمال کرتا ہوں کبھی ایسا کچھ ہو جاتا ہے تو حل کرنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ٹولز اور اسپیئرز کا استعمال کرتا ہوں جیسے فلیٹ ٹائر یا ٹوٹی ہوئی چین کو تبدیل کرتا ہوں اسی طرح زیادہ پریشانی رہتی ہے تو کسی کو مدد کے لیے کال کرتا ہوں اور جی ہاں میرے ساتھ میں کئی مرتبہ جو ہے یہ میرے موٹرسائیکل کی ناکامی کا تجربہ بھی میں کر چکا ہوں جیسے ایک دفعہ فلیٹ ٹائر ہو گیا تھا ٹائر فلیٹ ہو گیا دوسری مرتبہ ایک دفعہ جس کی وہ چین ٹوٹ گئی اور ایک دفعہ ایک مرتبہ بریک فیل ہو گیا ایک دفعہ میں سفر کر رہا تھا اسی طریقے سے کبھی انجن بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جن سے مجھے کافی پریشانی ہوئی ہے